जेन्ना कसलो कार्यक्रम आसता तेन्ना कसली पुजा आसता बर्थडे पार्टी आसता लग्न आसता तेन्ना रांदपाचें हें कार्य जाता आनी सगळीं बायलां एकत्र येवन हें रांदपाचें काम करता तशेंच आमच्या गांवान जेन्ना वर्धापन दीन आसता सत्यानारायणाची पुजा आसता तेन्ना आमच्या गांवांतलीं सगळीं बायलां बायलांच न्हय चेडवां सुद्दां सगळीं एकत्र येवून देवाचें जेवण रांदपाक सोदता रांदता तशेंच हांव सुद्दां तेंचे वांगडा वयता रांदपाक पयलीं पयलीं आमकां कांयच कळनाशिल्लें म्हणचे जेन्ना आमी ल्हान तेन्ना ल्हान आशिल्लीं आनी आमी रांदपाक वयतालीं तेंचे कडेन आनी तीं कशीं रांदतालीं तें पयलीं आमी पयतालीं मागीर मागीर आमी तेंचेकडल्यान तेंच्याकडल्यान हॅल्प घेवन रांदपाचो ट्राय करपाक लागलीं म्हणजे तेंका कितें कितें शिनून दिवप म्हणजे भाजी कट करून दिवप आनी कितें काम करून दिवप अशें बारीक बारीक काम करपाक लागलीं आनी मागीर मागीर मातशीं मातशीं व्हडलीं जातच आमकां मागीर कळपाक लागलें की आतां जर रोस करता जाल्यार रोसांत त्यो फोड्यो ज्यो आसा त्यो कितल्यो कट करपाच्यो कितल्यो मोठ्यो दरपाच्यो हें आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें जेन्ना आमी तेंच्या वांगडा रांदपाक गेलीं तेन्ना आमकां तें कळपाक लागलें तशेंच कॅबेजीची जर भाजी आसूं ती भाजी कशी कट करपाची म्हणजे कितली बारीक शिनपाची हें आमकां जेन्ना आमी तेंच्या वांगडा रांदपाक गेलीं तेन्नाच कळपाक लागलें आनी रांदता तेन्ना तें खूब कितें कितें भाजता म्हणजे मिरच्यो मागीर बठाठ्याचीं कापां त्यो मिरच्यो ज्यो आसा त्यो कश्यो कट करपाच्यो उब्यो कट करपाच्यो की आडव्यो आडव्यो कट केल्यार तेंका बरें मीठ हें सगळें लागता तेका लागून जेन्ना आमी थंय रांदपाक तेंका हॅल्प केली तेन्ना आमकां कळपाक लागलें की मिरच्यो ह्यो आडव्यो कट करप कट करतां करतां आमच्या पयलीं स्टार्टिंग हातीक आदोळी सुद्दां लागताली रगतां सुद्दां येतालीं पूण आतां संवय जाली आतां तशें कांय जायना तर जेन्ना आमी अशें रांदपाच्या जेवणांत सहभागी जाता म्हणजे भाग घेता तें कशें तरेन रांदता तें सगळें पळयता आनी आमी करपाचोय ट्राय करता तेन्ना आमकां खूब अशें कितें कितें गजाली कळटा म्हणजे रांदता तेन्ना कशें कितें करप मीठ कितलें घालप साकर कितली घालप शीत कितलें रांदप कशें रांदप कितलो टायम शिजोवपाचें हें सगळें जेन्ना आमी अश्या रांदपाच्या हितून वयता शिकपाक तेन्नाच आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली कळटा